میں نے سب سے پہلے کھانا تیرہ سال کی عمر میں بنایا جب میری امی گھر پر نہیں تھیں میں نے سب سے پہلے اُڑ مونگ کی دال اور روٹی بنائی اور جب امی آئیں تو امی نے مجھے بہت تعریف کری اور اس سے میرا حوصلہ بڑھا اور مجھے کھانے بنانے میں اور شوق پیدا ہوا